तुका मातसो नेवोब ताका हांव कसो दिसता हांवें आतांच हालींच चेन्ज केला गो नेवोब नीव म्हजो लूक हांवें करपाक ट्राय केला आनी फोटो म्हाका तो अध्याक करपाक गरज आसा ताचे खातीर हांवें तो केला